जोंनि जायगायाव नुबाय थानाय दाउफ्रा जेरै दाउथु दाउसारि दाउब' दाउखा बाथ' बहद बायदिसिना दं आरो आं बहद आं माखासे दाउसारि दाउथु बाथ'फोरखौ जोबाद नायनो मोजां मोनो मा होनबा दाउसारियाखौ जों ओन्दैयाव हाननानै फियोबा मानसिनिबायदि रायलायनो रोङो बिसोरो जों जोबोर मोजां मोनो नायनो आं मानसिफोर गावनायखौबो मानसिफोर बुथारबा होसोबा गावनो होसोबा आं गावजानो बायो होसो जानो बायो आं अनो आं जोबोद अनो दाउसिन दावलाफोरखौ आं बादा होयो थानो होयो बुङो बिस्राबो जिउ दङ मोजाङै था होननानै आं साबसिन मोननाय दाउसिना जाबाय बाथ' बाथ'वाबो दा बांद्राय फैला सिगाङाव बुहुत फैयोमोन जोबोर समायो ज' ज' ज' लाइन लाइन लाइन हान्जा हान्जा फैयो जोबोर मोजां गाबफैयो गेरेब फिथाइ जाफैयो समायो जेरैजोंबो गामियाव गाबफैयो फुंजानि लोगोसे दाउ खौवौ दाउ खौवैआबो जोबोर खौवौ खौवौ गाबफैयो जेब्ला बैसागु सम बैसागु समाव दंफां दालाइ दालाइ दाउ गाबफैयो खौवौ खौवौनो बेजों गाब जों बैसागुखौनो गोसोफ्राव बहद नांनाय मोनो खौवौ खौवौ गाबफैयो गोसोफ्रा स्रां मोनो गोसोखौ बोरैबा सुग्लाय मोनलायो बेबो माफा मानै फैयो लोगोसे बाथ' दाउसारि दाउथु जरा जरा बानाय नुयो कारेन्ट थारफोराव आं बांसिन दाउ खौवौ आरो बाथ'खौ साबसिन मोनो जोबोर समायो बाथ'वा ज' ज' फैयो गाबफैयो जाफैयो आं गावजानो बायो मानसिखौ लोगोसे दाउ खौवौ दफां दालाइ दालाइ न' सेर सेर बानानै गाबो जोबोर मोजां खौवौ खौवौ गाबफैयो मिथिंगाखौ समाय होफैयो जोंनियाव बांसिनै बे दाउसेन दाउसारि हा बाथ' दाउथु दाउब' बेफोरखौनो बांसिन नुयो दाउब'वाबो गुफुरनो ना जानो जमफैयो मायो दैसाफ्राव जिरायब्रा नुयो समायो गोसोखौ गोजोन मोनलायो ना नायनो गोसोखौ मोजां मोनो गोसोआ गोजोन मोनो फुङाव जेब्ला सिखारो दाउसिन दाउला गाबनाय खोनायो जेरै जिजि जाजा जिजि जाजा गाबफैयो दाउस्रिफ्राबो गाबो आरो जेब्ला हाबनोसै सम मोना बे समाव गोजौ गोजौआव बायो दाउ दाउ खौवौफ्राबो गाबफैयो गाबफैयो जिजि जाजा लोगोसे लोगोसे गोजौ गोजौ नालिंकरफ्राव बाग्रा जेरै जे जुलि जे जुलि बेफोरबो समायो लोगोसे दंफां फिसा फिसायाव बांग्रा गर सका दाउ बेफोरखौबो बुहुत नुयो नाथाय दा बे बुस्थुफोरखौ नुनोनो थांला जोबोर समायो गोसोखौ गोजोन मोनो मानि गोसोखौ स्रां मोनो जेब्ला नों दुखुवाव जिरायना थायो माबा मोनसे दुखु जायो अब्ला जेब्ला दाउसिनफ्रा गाबफैयो मेथाइ खनफैयो गावसोर होनबा गोसोखौ जोबोर मोजां मोनो जेरै दाउ खौवौनि गाबनाय जोबोद मोजां मोनो गोसोखौ गोजोन मोनो सल' बाथा खोन्थायोमोन जोंना गोदो आबै आबौमोना सल' बाथा खोन्थायो दाउ खौवौनि गाबनाय बाथ'नि गाबनाय गोसोखौ रंजासार मोनो बाथ' फिसाया मानसिबायदि रायलायो दाउ दाउ खौवौ लोगोसे नोंजे लोगोसे बिफां गोजौवाव बिदनानैबो बिरो दाउसिन बिरग्रा दं हांसो सिलारि फैयो जोंजों समाय होयो दाउसेनफ्राबो दाउराय जेरै दाउराय दाउरायखौबो जोबोर मोजां मोनो आं दाउरायनि फुवारनाय मोसानाय जोबोद समायना गोसोखौनो गलि लांजोब होयो नायल' नायबाबो नायबानो थोआ